हॅं श्रीमान हॅं आहाँके ड्राइवर के तऽ हम तीन चारि बेर फ़ोन कऽ चुकलहुॅं ओ फ़ोन नहि उठबैत छथि देखियौ साढ़े आठ बाजि गेलै एहि टाइम मे तऽ गाड़ी हमर निकैल जयबाक चाही छलए एतय सँ तत्काल गाड़ीकेँ सुविधा दियै हॅं हॅं तऽ ठीक छै तऽ यदि ई आधा घंटा हम इन्तजार करबै आओर नहि तऽ एतऽ सँ निकलब तऽ दोसर गाड़ीके व्यवस्था करऽ पड़तै आ ई कम्पनी आहाँके हमरा सब लग तऽ बहुत लोकके परिचय छै ने यौ बहुतो लोकके परिचय छै ने तऽ आब जल्दीसँ जल्दी ई समस्या के दूर करियौ ड्राइवर के कॉल करियौ ने ई तऽ कय बेर आहाँकेँ एहिसँ पहिने तऽ नहि दिक्कत भेल छलै एना तऽ जल्दीसँ जल्दी आबथि ने हॅं नहि ओ आदमी सही छथि प्रकाश जी ताहि दुआरे छै ई बात जे हुनका जे पठबै छी तऽ सुविधा रहै छै ने कखनो मानि लिअ उतरलहुॅं तऽ ओतय अपन लोक जेकाँ संग दै छथि हॅं ठीक छै पठा दियौ जल्दी सँ दोसरे गाड़ी